हाँ भैया बोलिए

तो अच्छा बाल काटे हैं भैया अपना अच्छा अच्छा तो आप जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो और भेजते रहिए कस्टमर भेजते रहिए भैया देखिए भैया अच्छा अच्छा भैया कह रहें भैया कि अगर आप हमारे यहाँ कस्टमर भेजेंगे ठीक है तो आप का जब लोग नाम बताएँगे तो हम लोग तो उनको लोगों तो काट ही देंगे पर जब आप आएँगे तो हम आपका फ्री में ही करा देंगे भैया पहले भेजेंगे तो

तो भैया आप पहले कस्टमर भेजिए तब न हम जानेंगे कि हाँ हम अच्छे बाल काटते हैं अच्छा भैया तो आप कस्टमर बराबर भेजते रहिए अपने अक्चुली गाँव में तो नाई की दुकान तो होगी नहीं

तो हम बाल काट रहे थे तो कोई पूछ रहा था या नहीं पूछ रहा था कि कौन काटा है बाल कहाँ काटा है कहाँ का रहने वाला है ऐसा कोई पूछ रहा था या फिर आप अपने मर्जी

तो अगर कोई ऐसे से ऐसे बातें पूछे तो आप भैया हमारे यहाँ भेजिए उनको हम आपका बाल वैसे ही काट देंगे आप जब जब आएँगे तो सर

हाँ जी तो भैया और और जो ये बाल इधर का बनाए थे जो नीचे का ये दाढ़ी वाला दाढ़ी भी अच्छा सेट किए हैं न दाढ़ी अच्छा सेट किए हैं न

ठीक है भैया तो इसी तरह आपको अगर कोई पूछे तो हमारे यहाँ जरूर भेजिए भैया ताकि हम भी जाने कि हम भी हमारे अंदर भी कोई काबिलियत है हम भी इसलिए ठीक है भैया इसलिए हमारा थोड़ा मन ठीक है नमस्ते